जों जर'खायै फुजानि समाव फालिनाय हारिमुवारि रुल फ्रा गोबां दङ जेरै जोङो सायख'नो हायो जाय खेराइ बे खेराइ फोर्बोआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद आंगो बेयाव जोङो गोदो गोदायनिफ्राइनो फालिबोनायखौ नुनो मोन्नाय जायो गोदो गोदाय बेखौ खाम सेरजा सिफुं सेरजा बायदि दामै दामैसो जोङो दौदिनि फुजाखौ होन्नाय जायो बे दौदिनि फुजायाव दौदिनिफ्रा बाज्ल' बाज्ल' थुंग्रिफ्राव गायै गायै बाज्ल' बाज्ल' मोसायो बे खेराइ फुजाया गोदो गोदायनिफ्राइनो फालिबोजादों गोदो गोदाय मोनसिंसिं बोराया बिहामजो मंग्लिखौ नागिर नागिरै नागिरबाय थानाय समावनो सासे लामायाव सादुआ लोगो मोन्नानै बेखौ खेराइ फुजा होनो होन्नायलाय खेराइ फुजा होन्नायनि उनाव बिहामजो मंग्लिया बाज्ल' बाज्ल' फैनानै खेराइसालियाव मोसाफैयो बे दिननिफ्राइनो जोङो खेराइसालियाव हान्थु खेरायनानै सेरजा खाम सिफुं सेरजा बायदि दामै दामै जों मोसा मोसा बे फुजाखौ होनाय जायो